हैल्लो हम अमल कुमार हम अमल कुमार झा पाही टोल सरिसब पाहीसँ बाजि रहल छी हमरा अपन पुस्तकालय लेल किछु रेडीमेड जे छै से कुर्सी टेबुल चाही की अपने बनबैत छियै तऽ जे छै से अपनेके ओकर की जे छै रेट अछि आओर कतेक जे छै से कुर्सी आओर कतेक टेबुल जे छै से अपने लगमे एखन रेडीमेड तैआर अछि हमरा कुर्सी जे छै से चाही दस टा आओर दस टा कुर्सी ले जे छै से हमरा दूटा टेबुल पैघ सन जाहिमे एकटापर पाँच टा जे छै से कुर्सी लागि सकए हँ लेकिन ओहिमे ई अइ जे कमसँ कम ओ टेबुल चारि फीट ऊँच होय आओर आयताकारमे होय कुर्सी जे छै सेहो लकड़ीके होय आओर मजबूत होय कनिके चौड़ा होय जाहिसँ कि आरामसँ कने किताब पढ़य लेल लाइब्रेरीमे जे छै से कनिके आरामदायक रहतै कुर्सी तखने ने टेबुलपर पढ़ि सकतै से कुर्सीके अपनेके की मापदण्ड अइ कतेक बाय कतेके कुर्सी होइए ओकर की लागत मूल्य अछि हँ अच्छा

देखियौ हमरा हम दूटा दोकानमे आओर पता केलहुँ हेँ तऽ ताहिमे हमरा एकटा जे टेबुल कहलहुँ आयताकारके टेबुलके दाम चारि हजार कहैए हँ पाँचटा कुर्सी के जे छै बारह पञ्चे साठि छओ हजार तऽ दस हजारमे पाँचटा कुर्सी एकटा टेबुल भेटैए अहाँ कतेकमे देब से कहू लकड़ी कथी के शीशोके रहतै ने यौ हँ आ टेबुलके ऊपरमे फिनिशिंगमे सनमाइका ईसभ देबै पेण्ट कऽ के देब कि बिना पेण्ट कऽ के देब तऽ ओकर अलगसँ चार्ज लागत की ई रेडीमेडमे सभटाके दाम जुड़ल रहत एहिमे भऽ जायत हँ हँ तऽ अहाँके दोकान कतय अछि हँ बैंकसँ केमहर हैल्लो हैल्लो हैल्लो हैल्लो हँ हमर आवाज नहि सुनैत छी अहाँ अच्छा अच्छा तऽ ठीक छै हम गप्प बुझि गेलहुँ आ हम अहाँकेँ सम्पर्क कऽ लेब ठीक छै